पहिले जे हमरा आर रहियै छोटा रहियै ने तऽ पहिले मतलब छिपै रहियै छिप छिपके देखय रहियै चिड़ियाँ सबके आओर सबसँ मतलब चिड़ियाँ आबयसँ पहिले सब बच्चासब इकट्ठा भए जाइ रहियै आओर चिड़ियाँ आबिके देखय रहियै अइ आ छिपकऽ आओर बच्चासबमे रहय एगो बहुत उ मतलब ई स्थिति सेहे रहय की बच्चा चिड़ियाँ सबके देखयके मतलब कौआ मैना तोता ई सब जे होइ रहय उ सबके देखयमे हमरा आर बहुत पहिलेसँ जमा रहय रहियै सब बाल बच्चासब सबके आबय रहियै इकट्ठा भए जाइ रहियै आओर छिपियै आओर छिपल रहय रहियै सब चिड़ियाँ आबय रहय मतलब घर आर बनाकऽ ओइमे जे रहय रहय तऽ हमरा देखय रहियै उसब सँघत हमरा आरके बहुत पहिले रहय बच्चा सबमे बच्चा सबमे जे रहियै तऽ हमरा औरके बहुत रहय रहय चिड़ै चिड़ियाँ जे रहय रहय ने उ सबके देखयके ओइ लए इन्ट्रेस्ट रहय रहय तऽ हमारा और पहिले इकट्ठा भए जाइ रहियै इकट्ठा भए कऽ आओर तब ओकरा देखयके करियै पहिले पूरा छिपल रहय रहियै तऽ चिड़ियाँ आबय पकड़ेयोके कोशिश करय रहियै लेकिन नहि पकड़ि सकय रहियै भागि जाइ रहय उड़ि जाइ रहय अपना उ चिड़ियाँ हमरा आरे पकड़ि नहि सकय रहियै लेकिन पकड़यके बहुत प्रयास करय रहियै